ہاں بولیے ہاں منوہر پاؤ جی ہاں جی ہاں جی منوہر پاؤ بھاجی بولیے سر ہاں سر اویلیبل ہے سر اپنے پاس پاؤ بھاجی میں دو ویرائٹیز ہے ایک سمپل پاؤ بھاجی ہے اس کی قیمت ہے ساٹھ روپے اور ایک اسپیشل پاؤ بھاجی ہوتی ہے سر اس کا قیمت ہوتا ہے اسّی روپے اس کے ساتھ بٹر ملتا ہے اگر اگر آپ کو بٹر ایکسٹرا چاہیے تو اس کے لیے تیس روپے پے کرنا ہوگا ہاں ہاں ہاں سر فیملی ڈائننگ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے اور ٹیک اوے بھی اویلیبل ہے جیسا آپ چاہیں ہاں سر زومیٹو سویگی پر بھی ہمارا رجسٹر ہے آپ کو صرف منوہر پاؤ بھاجی سینٹر سرچ کرنا ہے آپ کو ہمارے شاپ کا پورا مل جائے گا اس کے اوپر سے بھی آپ آڈر کر سکتے ہو جی سر آپ کو میں ایڈریس بھی دیتا ہوں کیمپ روڈ پر ہے اسٹیٹ بینک کے بازو میں منوہر پاؤ بھاجی سینٹر آپ کبھی بھی سر آ سکتے ہو شام کا پانچ بجے کے بعد سے ہمارا لگنا اسٹارٹ ہوتا ہے رات میں دس بجے تک دس کے بعد ہم نہیں کرتے کسٹمرس کو پانچ سے پہلے الاؤڈ نہیں ہے تو سر جبھی بھی آپ کو آنا ہو سر آپ آ سکتے ہو یا آپ کو آن لائن آڈر کرنا ہو تو سویگی زومیٹو پر ہم رجسٹر ہیں آپ وہاں پہ بھی کر سکتے ہو جی سر سر اور کچھ پوچھنا ہے آپ کو ہاں سر آپ کو مل جائے گی آپ ٹیسٹ کیجیے ایک مرتبہ آپ کو سر ہماری کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے ہمارا ہنی ہم کامپلیمینٹی دو پاؤ ساتھ میں بھی دیتے ہیں اس کے بعد سر جو پاؤ کے چارجز ہوتے ہیں وہ دس روپے پلیٹ ہوتی ہے اس میں آپ کو دو پاؤ ملیں گے تو آپ ایک دفعہ ٹرائی کیجیے بہت اچھے قسم کی پاؤ بھاجی ہوتی ہے سر ہے نا سر جی سر ٹھیک ہے تھینک یو